ई पएरपोछाके रङ्ग काफी पहिनेसँ ऑलरेडी मतलब बहुत पहिनेसँ गन्दा लागल अछि लागि रहल अछि ताहि दुआरे आओर काफी ई महँगा मिलल आओर एकर हिनकर रङ्ग नहि पसन्द अछि कियाकि पएरपोछा साफ सफाइ रहैत छै तखन तऽ नीक लगैत छै आओर पएरपोछा पहिनेसँ गन्दा रहत तऽ आओरो गन्दा अहाँकेँ देखयमे लागत ताहि दुआरे पएरपोछा ई बहुत गन्दा छलए आओर एकरा हमरा बहुत नहि नीक लागल